خالد بھائى ابھى حال ميں ہى ميں نے ايک اورينٹ كمپنى كا سيلنگ فين خريدا ہے جس وقت مجھے يہ فين خريدنا تھا اس وقت ميں نے دكاندار سے پوچھا بھى كہ مجھے ايک اچھا سا ہائى اسپيڈ فين چاہيے تو اس نے مجھے يہى مشورہ ديا كہ آپ يہ فين لے جائيے اس كى اسپيڈ اچھى ہے كلر بھى اس كا اچھا ہے اور اچھى كوالٹى ہے تو ميں نے اس كے مشورے پہ يہ فين خريد ليا اور اس كو جب گھر پہ لگايا تو كچھ دن تک تو اچھا چلا ليكن اس كے بعد اس كى اسپيڈ ميں كمى آ گئى اور ہوا دينے ميں بھى كمى آ گئى اور اس كے اندر كبھى كبھى آوازيں آنے لگتى ہے جس سے كافى ڈسٹرب ہوتا ہے اور نيند بھى نہيں آتى ہے تو ميرى رائے يہ ہے كہ ميں يہ فين خريد كر كے اچھا نہيں كيا يہ فين ميرے ليے بہتر نہيں تھا